म्हाका काणी आनी कविता बरोवपाक खूब आवडटा तितूंतल्यान हांव म्हाज्या मनांतले विचार तें बरोवपा शकता बरयल्यार म्हाज्या म्हाजे आत्मविश्वास वाडटा

बरोवपातून कांय करपाचें ना पूण ते ती म्हाजी आवड आसा म्हण हांव बरयतां